ठीक ठीक समानके देखबै ठीक है हम आके देखबै ठीक है आके हम कोशिश कोशिश कऽ के हम आके देखबै ठीक है ठीक है देखनेके लिए आयल है पूजा आर देखबै कैसे पूजा हो रहा है कैसे की

तऽ कोशिश करबै आबेके